औ नै नोंनाव मा मा दख'ना दङ' माबानि मा होनो ओ गुस्थिआव माबा लानाय गैया नामा गोसोम गोसोआव गुफुर आगर लानाय बे दाउराइ मोख्रेबफोरबो दं ना माइदि माइदिखौनो लाजागोन दे मासराइसाबो एसे फाथलासो जायो आरो रं खारो औ गुसथिआव आगर बे गोसोमाव गुफुर लानायखौ दोन दे ओमफ्राय दाउराइ मोख्रेबखौबो दोनबानो जाबाय ओमफ्राय बिदनफोर दङब्ला दोनदो गांनैसो बेसेबां जाखो दा आयु एफाग्राब जाथारबाय एक हाजारसोबा जाया

दाउराइ मोख्रेबफ्रालाय बेसेबां आयु तिन हाजार गाहाम जाथारबाय आं आराय हाजारबासो लागोनहाय

बेखौ नायनायगोरनोसै होमबा औ दे औ